हम हमारे क्षेत्र में ज़मीन खरीदते बेचते समय लोगों के सामने आने वाली कानूनी समस्याओं के बारे में बता सकते हैं जैसे पहले हम जिस व्यक्ति की ज़मीन खरीद रहे हैं वह ज़मीन उसके नाम से है या नहीं पहले उसकी जानकारी हम बता सकते हैं फिर वह जितनी ज़मीन है उतनी वास्तव में धरातल पे भी है कि नहीं उसकी जानकारी के बारे में बताना तथा वह कितने रुपये में बेच रहा है वह कितने रुपये उस ज़मीन के वास्तव में लागुनी लागत है उसकी नाम से वह ज़मीन है कि नहीं यह समस्याएं ऑनलाइन के माध्यम से चेक कर तथा वह किस भाव में जा रही है उसके नामांतरण करवाना उसके नाम से वह ज़मीन करवाना और कानून में सलाह में बताना उसको बारे में बता सकते हैं या उसको जो भी आने वाली समस्या है उसके बारे में बता सकते हैं जिससे कि दो परिवार के मध्य ज़मीन लेने वाले और देने वालों के बीच में लड़ाई झगड़ा नहीं हो सके और कोई समस्या पैदा ना हो सके और कानून में ही रहकर सब काम यथावत रूप से वह कर सके जो हमारे क्षेत्र में ज़मीन में आने वाले लोगों की समस्याओं को बेसिक जानकारी उनको प्रदान करा सकते हैं वह इसी के लिए एक कानूनी सलाह के रूप में हम अपना दायित्व का निर्वहन कर सकें